कृषि का बहुत ही अच्छा व्यवसाय है जो सदियों से चला आ रहा है हमारे यहाँ बहुत पीढ़ियों से कृषि का काम करते हुए चले आ रहे हैं हमारे जीवन में किसान लोग का कृषि का बहुत ही अति महत्वपूर्ण माना गया है और कृषि जो किसान है उसका मुख्य उद्देश्य ये माना जाता है कि वो अपना फसल समय से बोए समय से अपने खेत को जुताई करें और अपने खेत को अच्छे ढंग का जुताई करें ताकि उसकी फसल समय पर और सम फसल की जो पैदावार है अति सराहनीय हो उसका जो पैदावार है वो खेत में जो फसल की बुआई की है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब दा दे ताकि उस किसान भाई को

उस फसल से उससे प्राफिट हो उसका जीविका हो उसका जीवन हो उसके जो जनरेसन में हैं वो अच्छे से अपना जो उसके बच्चे हैं वो अपने पिता के किसानी के सहारे पढ़े लिखें ताकि उसे कोई दिक्कत न हो कृषि का कार्य मुख्य रूप से यही माना जाता है कि अपना फसल को समय से बोएँ ताकि फसल समय से हो जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है दो पैसे का उससे प्राफिट हो जाए उसका आने वाला जनरेसन पढ़ाई लिखाई कर लें और जो पैसा बचेगा नहीं तो आप कृषि का काम जो कर रहे हैं फसल को बहुत लेट बोएंगे बहुत पीछे बोएंगे या तो किसान का फसल नुकसान हो जाए आंधी तूफान बारिश ज़्यादा होने के कारण सो किसान का बहुत ही घाटा हो जाता है तो कहाँ से उसे प्राफिट होगा जो किसान है अब तो भाई जो गाँव देहात में रहते हैं उसे किसानी तो करना ही पड़ेगा ये तो प्रदेश नहीं न है कि नहीं किसानी नहीं होगी किसानी का काम करना भी बहोत ही कठिन का कार्य तो ज़रूर है लेकिन भाई किसानी नहीं करेंगे तो प्रदेश के लोग हैं या तो देहात के लोग हैं क्या खाएंगे पिएंगे फसल उगाएंगे फसल अच्छे से बोएंगे उसे होगा तो खाने के लिए काम करेगा